जी हाँ हमारे स्कूलों में समय समय पर समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें मैंने भी भाग लिया है कुछ समारोह प्रभु के समय में तो कुछ ऐसे समय में आयोजित किया जाता है जिसमें सभी विद्यालय के कुछ चुनिंदे छात्र भाग लेते हैं जैसे बाल दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले खेलकूद से संबंधित समारोह जिसमें अनेक प्रकार के युवाओं छात्र छात्राओं भाग लेते हैं तथा सरस्वती पूजाओं जैसे समारोह में नृत्य कलाओं आदि की सुब आदि में भाग लेते हैं स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लेते हैं या समारोह अत्यधिक शोभनीय मनोरंजित होती हैं इसमें अनेक प्रकार की कलाओं के द्वारा कला दिखाए जाते हैं यह समारोह सभी ग्रामीणवासियों आदि विद्यालय में पठित छात्र छात्राओं के सामने आयोजित किया जाता है जिसमें बढ़ चढ़ कर छात्र भाग लेते हैं और अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं छात्र अपनी कलाओं को अपनी कला आधार पर प्रदर्शित करते हैं जैसे खेलकूद से संबंधित छात्र खेलकूद की कलाओं में समारोह में भाग लेकर अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए छात्र शिक्षा के समारोह में हुए शिक्षा समारोह में होने पर वह भाग लेकर अपनी कला को योग्यता को प्रदर्शित करते हैं तो तथा इत्यादि कलाओं को को प्रदर्शित कर समारोह में आयोजित किया जाता है इन समारोह में भी विजेताओं छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है जिससे उनका मनोबल और बढ़ता है और बढ़ चढ़कर समारोह में भाग लेते हैं यहाँ के व्यवस्था में समारोह की ब्यवस्था अत्यधिक प्रबंध की जाती है जिसमें अनेकों प्रकार के सभी सुविधाओं को उपलब्ध किया जाता है यह समारोह अत्यधिक शोभनीय होते हैं